दिक्खो जी जि'यां अस जम्मू कश्मीर दे लोकें दी गल्ल करचै तां सारे लोक हून इक्क बराबर तां हैन निं हैन कि सारे अमीर होङन कि लोग इन्ने जादा गरीब हैन की उनेंगी दौ टाईम दी रुट्टी निं थ्होंदी ऐ खानै आस्तै लोग रोड़ बिच कम्म करदे न कड़कदी धुप्पा ते केइयें दे घर बी इंया टुटे फुटे दे होंदे न ते दिक्खो जि'यां कुड़ी दा ब्याह् जित्थै गरीब घर लोक कुड़ी दा ब्याह् होंदा तां कोई चैरिटी आह्ले आंदे किश ते केईं लोग पैसे देई ओड़दे न केईं कोई आईटम देई ओड़दे ब्याह् च

केईं मतलब की अपनी अपनी बड़ी जादा मदद करी ओड़दे ब्याह् बिच्चा ते बारिशां होंदियां न केईं दिक्खो तुस कि जेह्ड़े हिमाचल प्रदेश आह्ले लोकें दे घर रुढ़ा दे न बारिश दे बिच लोकें आस्तै रौह्ने आस्तै जगह निं ऐ केईं लोग बड़ी जादा उं'दी हेल्प करदे न रुट्टी दिंदे न खानै आस्तै राशन बगैरा कुछ उ'नेंगी प्रोवाईड करदे न